कटनीअ में अचणु वञण जे लाइ हिकु हंधु खां ॿिए हंधु वञण जे लाइ सुठियूं ट्रेनियूं आहिनि कटनी जबलपुर कटनी रीवा रीवा जबलपुर कटनी खां बम्बई लाइ ट्रेनियूं ॾाढियूं बढ़िया बढ़िया आहिनि कहिड़ी बि शहर लाइ ट्रेनियूं सुठियूं आहिनि जयपुर जबलपुर ट्रेन सुठी आहे जबलपुर जयपुर ट्रेन ॾाढी बढ़िया आहे ट्रेनियूं ॾाढियूं फास्ट ऐं सुठी क्वालिटीअ जूं आहिनि हिते स्टेशन बि ॾाढी बढ़िया आहे हिते रेलवे स्टेशन ते पाणीअ जी सुठी व्यवस्था आहे ॿियो वेटिंग रूम बि ॾाढा बढ़िया आहिनि हिते काई बि कमी नाहे कटनी ज़िलो जक्शन आहे हिते घटि में घटि सौ खां वधीक ट्रेनियूं हलंदियूं आहिनि ॿियो बसियूं बि आहिनि बसियुनि में नसीम जी नसीम बसि सर्विस गुप्ता बसि सर्विस मनोहर बसि सर्विस चौरसिया बसि सर्विस नायक बसि सर्विस ऐं ॾाढियूं बसियूं हिकु हंध खां ॿिए हंधु पहुचाईंदियूं आहिनि ट्रांस्पॉटियूं बि ॾाढियूं बढ़िया आहिनि हिते हिकु खां हिकु ट्रांस्पॉटियूं आहिनि जेके चोवीह कलाक जे अंदरि मालु ॿिए हंधु पहुचाईंदियूं आहिनि ॿियो हिकु लोकल में हिकु हिकु हंध खां ॿिए हंधु वञण जे लाइ ई रिक्शा आहे ई रिक्शा ॾाढी बढ़िया आहे बैट्रीअ वारियूं आहिनि पैसा बि घटि वठंदियूं आहिनि ऐं केॾीमहिल केॾीमहिल वापसीअ जो उधारु बि करे वेंदो आहे प्राइवेट बसियूं बि हिकु खां हिकु आहिनि एसी लॻलि आहिनि